गंसे दंखला जोंनो दै दोनथुमनानै बिनिफ्राय दै जगारनायाव दै जगार खालामनानै होनायाव जोंनो जोबोर खामानि होयो आङो दंखलनि थाखाय गोलाव लाइनाव गसंनानै नेफेराखै मानोना जोंनि गामियाव बेफोरबादि सुबिदाया दंखायो नाथाय बुंनो थाङोब्ला हाजो हाजो जायगा एबा हाग्रा जायगा जेराव रिजार्ब साइड बेयाव बेबायदि जायगायाव दासिमबो लाइन जालायनानै जोङो दैनि दैखौ देनि बेसेनखौ नुनो मोनो दैखरा गोलोम बोथोराव राना मानोना बे सिंनिफ्राय मोनसे सिंनिफ्राय मोनसे गावनो हारसिङै सोमजिबोनाय मोनसे बेसाद मानोना बेखौ सेजौ बाजि फिट सेजौ फिट बेसोरनि गोजौआवसो बिसिनि गोजौनि सिंनिफ्रायसो फैनाय जायो बिनिखायनो बिनि दैया राना जोङो दैखरनि दैखौ लोंनांगौ मानोना बिनि दैया गुसु जायो आरो फ्रिस जायो आजि आथिखाल मुगायाव दैखरनि सोलाय दंखल मटर बायदिसिना बाहायनायफोरखौ बांसिन नुनोमोन्दों गोदोनि समाव दैया गामि मोनसेयाव मोनसेबा मोननै दंखल नुयोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो गामि ओनसोल ओरै हायेन ओनसोल बेहाय बेफोरबायदिखौ बारा नुनो मोनला रिजार्ब साइड एबा हाजो ओनसोलाव दाबो दं गंफा गंनै दंखल नुनो मोननाय जायो